म्हज्या बाबाचो पयलो वाडदीस कितें तरी स्पेशल करूंक चिंतलां बेबी बूक करपाचें मनांत आयलां बाबाचे जायते फोटो आसा म्हजे लागीं पूण ताची जल्माची सर्टिफिकेट मेळ्ळी जाल्यार बरें जावपाचें बर्थ सर्टिफिकेट कशी काडूंक जाय काय ऑनलायन इंटरनेटाचेर सोदुया जरूर दब्ल्यू दब्ल्यू दब्ल्यू गोवा डॉनलायन डॉट गव्ह डॉट इन हे वेबसायटीचेर आसतली हें पळय मेळ्ळें हांगा म्हणलां पयले लॉगीन करूंक जाय मागीर प्लॅनिंग आनी स्टॅटिस्टीक हाचेर क्लिक करून बर्थ सर्टिफिकेटीची क्लिक करूंक जाय एप्लिकेशन फॉम बरूंक जाय आनी सबमीट करूंक जाय सबमीट करून जातूच एक एक्नोलेजमेंट नंबर येतलो आरे कितें आसा कितलें सोंपें मरे चल एप्लिकेशन भरूंक भरुया पूण एप्लिकेशन भरपाक कितें जाय काय लॉगीन करुया पयलें आरे ओ टी पी जाय म्हणटा चलो ओटी ओ टी पी धाड रे म्हाका हा एप्लिकेशन उगतें जालें बाबाची बर्थडेट जल्म खंय जाल्लो हां खंयच्या हॉस्पितलांत आनी आवयचें नांव हें तर हांव सगलें जाणा चलो अप्लाय करुया बाबाचो बड्डे बरोच सोडोवुया हाय पार्टी